हेल' बाजै हटेलनिफ्राय बाजै हटेलाव आं फन खालामदोंना मैया आं नोंसिनिफ्राय नारजि ओंख्रि अर्डार खालामदोंमोनना माने नारजि ओंख्रियानो माबा गोजां बायदि गुसुसो फैदों आरो संख्रिबो नाङाखै माबामोन बिदिनो हरबाय थायोबा नोंसोर कासटमारनिफ्राय कासटमार मोननाय नङा नों मोजां गुदुं गुदुं संनानै हरबासो मान्थिफ्रा मोजां मोनजाबासो अर्डार खालामबाय थागोन